जोंनि ओनसोलाव मानसिफोरा बांसिनानो एन्ड्रोइड फन बाहायो गुबुन गुबुन ब्रेन्ड फोरा एन्ड्रइड फन बानायो जेरै जाहैबाय सेमसां नकिया रियेलमि रेडमि बेफोर गासिबो एन्ड्रइड फन बानायो आरो बांसिन मानसिफोरानो जोंनि ओनसोलनि एन्ड्रइड फन खौनो बाहायो माखासे मानसिफोरा जाय जाय माहाजोन बिसोरो एप्पोल फन बाहाययो एप्पोल बा मेक अ एस सफ्टवेरनि फन एप्पोलखौ बाहायो आंङो आंनि फना सेमसां एस टुवेन्टि एफ इ फाइब जि बेबो मोनसे एनड्रइड फन आंङो आंनि जानबुंजों जोबोद खुसि आंनि जानबुंआव मेरला फिचारसफोर दंङ जेरै आंनि जानबुंजों अखाफोरनि फट'खौ अखाफोरनि सावगारिखौ जोबोद मोजांङै लानो हायो जोबोद क्लियार फैयो आंनि फनावहाय सेमसांआवहाय बेखायनो आंङो जोबोद खुसि आरो आंनि जानबुंनि केमेरायाबो जोबोद मोजां बेजों जोबोद मोजां मोजां फट' लानो हायो आरो बेनोसै जेरै गुबुन फनफोराव जे जे फिचारस दंङ बेफोरनो आंनि जानबुंआवबो बेफोरनो फिचारस दंङ आरो आंङो बेजों जोबोद खुसि